गाज़ीपुर ज़िले में बुज़ुर्गों का ध्यान देते हैं लोग उनके बच्चे भाई बहन नाती पोते सभी लोग बूढ़ों का ध्यान रखते हैं और उनके खानपान उनका भी ख्याल करते हैं यदि बीमार पड़ जाते हैं तब उनको अस्पताल भी ले जाते हैं दवाई दिलाते हैं दवाई बाज़ार से भी लाते हैं और उनके पैसे की भी कमी कोई होता है तो उनको देते हैं तो उनके लड़के नाती पोते बाहर रहते हैं कमाई करते हैं वह पैसा अपना लाकर के बूढ़ों को देते हैं जिससे उनका हौसला सही रहता है बूढ़ों की खातिरदारी करना ही छोटों का परम कर्तव्य है और जैसे कि वह अपने को कम कोई महसूस ना करें उनका चरण दबाना सही टाइम से खाना देना स्नान कराना नहलाना धुलाना उनके कपड़े कचारना हाथ पाँव दबाना बीमारी पड़ बीमार हो जाएँ तो उनको अस्पताल ले जाना हमारे गाँव के बहुत से बूढ़े हैं तो उनके बच्चे आदर के साथ उनका देखभाल करते हैं और उनको यही इच्छा होती है कि हमारे बच्चे हमारे नालायक ना हों हमारी पूर्व प्राचीन धरोहर यानी सभ्यता को ख्याल रखा करें जिससे कि आने वाली पीढ़ी सही रहे उनको कोई कष्ट ना होए बूढ़े आज हम बूढ़े हैं कल वह भी बच्चे भी बूढ़े होंगे जिससे यह परंपरा चलती रहेगी तो बूढ़ों का कोई अपमान नहीं होगा और जिससे उनका सम्मान बढ़ेगा और उनकी सेवा ससुरा करने से उनकी उम्र भी बढ़ जाएगी यदि शरीर में कष्ट होती है तो उनको दर्द पहुँचती है और उम्र बढ़ने की जगह पर उनकी उम्र घट जाती है तो हम लोगों को चाहिए कि अपने माता पिता बड़े भाइयों का बहनों का सम्मान करें आदर करें जिससे कि यह परंपरा बरक़रार रहे और उनके विचार भारतीय संस्कृत के अनुरूप बने तो हम चाहते हैं कि आज के आने वाली आबादी भी पुरानी परंपरा का ध्यान करें जिससे हम बूढ़ों का कदर बढ़े और यही चाहते हैं